कब्ज़ दूर करने के लिए गाँव में आज कल प्रचलित घरेलू उपचार बहुत ही कारगर है और कब्ज़ जैसी समस्या दिन प्र दिन बढ़ती जा रही है लोग इससे बहुत परशान हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन सब चीज़ों पर ख़र्च कर रहे हैं जिससे उनको ना ही सही से उनका इलाज हो पा रहा है और ना इस समस्या से उभर पा रहे हैं जिसकी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और ये बहोत ही बड़ी परेशानियों का सबब बनता जा रहा है जिससे शरीर में ना जाने और कितने विकार होते जा रहे हैं और आज कल पहले दादी नानी कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत से उपचार जैसे मेथी का सेवन करना और हर्रे और अजवाइन को फ़क्की बना कर देती थी जिससे कब्ज़ दूर हो सके और सभी लोग इसका उपचार करते थे और उनको इसका फ़ायदा भी होता था जिससे असानी से कब्ज़ दूर हो जाते थे औ सभी को ये सेंधा नमक और काला नमक का भी यूज करते हैं इसके लिए मेथी हो गया नींबू अधिक से अधिक उपयोग करिए फाय मोटा अनाज खाइए और या पालक जैसे हल्की चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे सभी इसका कब्ज़ दूर होगा और कब्ज़ से ना जाने और कितनी समस्याएँ होती है जैसे बाल का झड़ना आँखों पर रोशनी का कम होना माताएँ बहनें इसके उपचार के लिए बहुत से काम करती है आज कल के खान पान की यह समस्या बढ़ती जा रही है और क्योंकि आज कल सब तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं जिससे कब्ज़ अधिक से अधिक होता जा रहा है और इससे बहुत सी समस्याएँ हो रही है जैसे पाइल्स हो गया और आँखों कि रौशनी कम होना और वात जैसी बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं और जिससे हम अपने कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और हमारी समय के साथ साथ और समस्याएँ हो रही हैं सभी से यही कहूँ कहूँगा कि मतलब कब्ज़ को दूर करने के लिए कम्स घरेलू उपचार का उपयोग करें और पुरानी से पुरानी जो चीज़ें हैं उस पर विचार करें उसका सेवन करें जिससे उनको आसानी से इसका फ़ायदा हो और सुबह उठें तो गर्म पानी पिएं जिससे पेट साफ़ हो अच्छे से और चहरे पर चमक भी बनी रहे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कब्ज़ को दूर करने में कारगर हो सिद्ध हो सकती हैं